बससँ तऽ हमरा सभ बहुत सफर करने छी जादासँ जादा पटना भी हमरा सभ दिन जाइ छी आओर जादासँ जादा इएह चाहेैत छिऐ कि टिकट भी जे लेलहुँ तऽ खिड़कीके बगलमे रहलहुँ एकरा कारण ई छिऐ कि खिड़कीके बगलमे रहए छिऐ तऽ बढ़िआँ तरहसँ हवा लागैत छै आओर बस ड्राइभरके बगलमे बैठलासँ वहाँ की छै जादा गरमी होइत छै आओर वहाँ आनए लए भी नहि मिलैत छै आओर उपरमे स्टोरेज भी रहैत छै झोला रखलहुँ अपनो बैग रखलहुँ बहुत सामान यदि छै तऽ उपर स्टोरेजमे रखलहुँ आओर खिड़की सीट लेइ छी इसलिए ताकि हमरा सभकेँ जादासँ जादा आनन्द हुए आ ओ डीजलसँ चलए बला बस छै आओर बहुत जगह रुकए छै जहाँ ओकरा पैसेन्जर सवारी अबै छै वहाँ उतारै छै जादासँ जादा हमरा सभ पटना जाइत छिऐ आओर बाबा धाम गेलहुँ बाबा धामसँ बासुकीनाथ गेलहुँ आओर बासुकीनाथसँ हमरा सभ जाइ छै जादा मेला लगै छै वहाँ की कहै छै ब्रह्मकुण्ड देखै वास्ते जाइ छियै नालन्दा राजगीर कभी कभी गया भी बससँ सफर करैत छिऐ बहुत आनन्द आबैत छै बहुत मस्ती भी आबैत छै इसलिए हमरा सभ बस पर सफर जादासँ जादा करैत छिऐ